نوزائیدہ بچے کی پیدائش ہر گھر میں خوشی کا بڑا موقع ہوتا ہے اسلامی اور اردو تہذیب میں بچے کے پہلے سال کے دوران کئی ام اہم رسمیں ادا کی جاتی ہے جو نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتی ہے بلکہ سماجی روایتوں کا حصہ بھی ہوتی ہے پہلا ازان دینا بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے داہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے یہ رسم اس بات کی علامت ہے کہ بچے کی زندگی کا آغاز اللہ کے نام سے ہو دوسرا عقیقہ اسلامی روایت کے مطابق ساتویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک جانور قربان کیا جاتا ہے اسی دن بچے کا سر منڈوایا جاتا ہے اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا صدقہ دیا جاتا ہے تیسرا نام رکھنے کی رسم عموماً ساتویں دن یا عقیقہ کے ساتھ بچے کا نام رکھا جاتا ہے نام رکھتے وقت اس کا معنی اور اسلامی اہمیت کا خیال رکھا جاتا ہے چار گھٹی کی رسم یہ رسم اس وقت ادا کی جاتی ہے جب بچے کو پہلی بار کچھ میٹھا چٹایا جاتا ہے جیسے کھجور یا شہد اکثر یہ کام گھر کے کسی بزرگ یا نیک شخص سے کروایا جاتا ہے پانچواں کان چھیدوانا اکثر لڑکیوں کے کان پہلے سال کے دوران چھیدوائے جاتا ہے اور زیور پہنائے جاتے ہیں چھ پہلی سالگرہ جب بچہ ایک سال کا ہوتا ہے تو بہت سے گھروں میں دعاؤں کے محفل کیک کاٹنا اور خوشیاں منائی جاتی ہے سات نظر بد سے حفاظت کالے دھاگے تعویض یا کاجل کا ٹیکا لگا کر بچے کو بری نظر سے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے